میری فرینڈ کی شادی تھی ایک بار مطلب وہ میری کافی اچھی فرینڈ تھی کافی اچھی فرینڈ شپ تھی ہم دونوں کی تو میں اس کے اس کی ویڈنگ میں گئی اس کی شادی میں گئی تو میں نے اس کو برائڈل دیا گفٹ کیا تو وہ کافی اچھا تھا میہرون کلر تھا جس کے وجہ سے لوگ اس کی کافی تعریف کر رہے تھے برائڈل ویئر کی کافی اچھا تھا وہ لوگ بول رہے تھے کہ یہ کہاں سے لیا ہے مجھے بھی یہ چاہیے مطلب بہت ہی تعریف ہو رہی تھی اس برائڈل ویئر کی میں نے سوچا کہ مجھے اتنا اچھا نہیں لگ رہا لیکن لوگ اس کی اتنی کھاصیت کیا ہے جو اور لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں مجھے تو معلوم نہیں تھا لیکن میری فرینڈ بھی بول رہی تھی جس کی شادی تھی کہ ہاں واقعی یہ کافی اچھا ہے مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے لوگ اس لیے ہی اس کی تعریف کر رہے ہیں تو اس نے مجھے پوچھا کہ کہاں سے لیا ہے میں نے کہا مجھے نہیں پتا میرے بھائی سعودی عرب سے لائے ہیں سعودی عرب سے لائے ہیں یہ لہنگا تو میری فرینڈ بولتی ہے کہ کافی اچھا ہے مجھے بھی مجھے بھی اپنی سسٹر کے لیے ایک اور چاہیے اور جو وہاں کافی گیسٹ تھے وہ دلہن کو دیکھ کر مطلب میری فرینڈ کو دیکھ کر بول رہے تھے کہ لہنگا تو کافی اچھا ہے اور میری فرینڈ بہت اچھی ہے اس کو دیکھ اس کے اوپر تو بہت ہی کھل رہا تھا اور گوری گوری بھی ہے اس کے اوپر تو وہ لہنگا برائڈل وغیرہ کافی اچھا کھل رہا تھا میہرون کلر بہت اچھا کھل رہا تھا تو میں نے اس سے کہا کہ تیرے اوپر بہت اچھا لگ رہا ہے یہ تو اس نے کہا کہ مجھے اس کے ریٹ بتا دو میں نے کیا میں ریٹ نہیں بتا سکتی مطلب بھائی سے انفارم کر کے بتا دوں گی یہ کافی مہنگا لہنگا ہے میں نے اچھی جگہ سے منگوایا ہے وہ آئے تھے نا تو وہ مجھے دے کر چلے گئے مجھے اس کا ریٹ معلوم نہیں میں تو تمہیں بتا دوں گی ان سے معلوم کر کر تو میں نے ان سے پوچھا تو وہ ایک لاکھ کا ایک لہنگا تھا ایک لاکھ کا ایک لہنگا تھا اتنا مہنگا تھا وہ تو میری فرینڈ بولے کہ اتنے پیسے اتنے اچھے لہنگے کی کیا ضرورت تھی بہت اچھا لہنگا اور اتنا مہنگا اس کی کیا ضرورت تھی میں نے کہا مجھے تو پتا بھی نہیں ہے میں نے بھائی میرا بھائی نے لا کے دیا ہے مجھے پتا نہیں ہے کہ اس کا ریٹ کیا ہے اور نہ میں نے ان سے پوچھا کہ اتنی مہلت بھی نہیں آئی کہ میں ان سے پوچھ لوں کہ ایک لاکھ کا ایک لہنگا ہے بہت ہی اچھا تھا وہ لہنگا سارے گیسٹ اس کی تعریف کر رہے تھے سب بول رہے تھے کہ ایسا لہنگا مجھے بھی چاہیے میں نے کہا جی میں ان سے بولوں گی کہ وہ سعودی عرب سے اور لہنگے منگوا لیں گے آپ پیسے پے ٹی ایم کر دینا تو وہ لہنگا لے کے آئیں گے تو وہ جو گیسٹ ہیں وہ بھی وہ بھی وہ لے لیں گے اس کی میری جو فرینڈ تھی اس کو بھی اس کی سسٹر کو بھی یہ لہنگا چاہیے دو اس نے آرڈر کیے تھے تو میں نے کہا کہ جی دو دے دوں گی میں آپ پیسے دے دینا چوں کہ اتنا پیسہ کہاں سے آ سکتا ہے ایک ایک تو بہت ہے ایک لاکھ تو بہت زیادہ ہے اور تم کیوں ہو تو کافی ہوئے نا پیسے تو میں نے کہا کہ آپ دے دینا پیسے اور بول رہے جی میں پیسے دے دوں گا کافی اچھا لہنگا تھا